आंना आंनाव बिराद दाउआ बुरजा दंखायो आंनाव बिमायानो सातथासो दङ आमफ्राय दाउला दाउ ओ माथाम माब्रैसो दङ आमफ्राय दाउ जोख्लि दैहां दैहां माथामसो दङ आमफ्राय आङो बेखौदा थानदा दिनाव बेमारा जायो आरोखि दाउनाव

आङो बेखौ लोमजाब्ला मा खालामो लेबुजोंबो गायो बेनि बेमारा आमफ्राय आरो एखमब्ला मानसि जाग्रा मुलिखौनो आं देनानै होयो आमफ्राय बेनिफ्राय आङो गन्द्राफोरखौबो आं साफा खालाम खायो साफा खालायनायाव आं खिफोरखौ दोनखाया सिबबाय थाखायो साफा खालाम खायो आरो आरो दाउखुमै जाब्ला आं बेखौ आं उस्थाडफोर उस्थाडजों थैयो दाउखुमैया आं उस्थाड सारनानै होयो आरोखि आं जोथोनैनो लाखायो दाउखौ आमफ्राय बारा बारा बे लेबु एरिफोरजों मानियाब्ला आं बेटेनारियाव मुलि लायनानै होफैयो आरो बेजोंनो आराम जायो